नमस्कार गाड़ी खाली है तो कम से कम दस हज़ार लेंगे वहाँ तक का भाड़ा इतना ज़्यादा नहीं है कम है आपका दिमाग़ तो नहीं ख़राब है पचास रुपये में कोई वहाँ पर जाएगा

आपके एरिय हैलो हाँ देखिए वहाँ का भाड़ा बहुत ज़्यादा लगता है तो दो दो दो कहाँ पर उनका भी तो लगेगा चलो छः आठ हज़ार कर देती हूँ तो यहाँ से संगम तक का कितना भाड़ा लगता है दो सौ लगता है तो चलो मेरे को पाँच सौ नहीं कम से कम पाँच हज़ार दे दो ज़्यादा नहीं है आपको ज़्यादा लगता है तीन लोग हैं तो घूमने में पैसा नहीं लगेगा नहीं अभी और सोचो इतने में मेरी गाड़ी थोड़ी जाएगी वहाँ पर इसमें तो बहुत लोगों का फिट है इंडिका है कम देखो आठ हज़ार कर दिया अब उसके बाद पाँच हज़ार अब कितना कम करूँ पंद्रह सौ से नहीं और और आगे बढ़ जाओ

यह तो नहीं के लिए होगी नहीं और पैसा दो अरे तीन लोग हो ना नहीं तो दो हज़ार में नहीं जा पाओगे ना इसी लिए कम से कम चार हज़ार दे दो और जाओ वहाँ पर अरे सर इतना पच्चीस सौ बहुत कम दे रहे हो क्यों दूसरा बुक कर लो साढ़े तीन तक ले लो दे दो साढ़े तीन हज़ार हाँ